جی میں اسٹیشنری شاپ سے بول رہا ہوں جی آپ کو کیا چاہیے جی پین آپ کو کونسا چاہیے بال یا جیل اچھا آپ کو کوئی اسپیشلی کمپنی کا چاہیے یا پھر کوئی سا بھی چل سکتا ہے ہمارے پاس فی الحال تو بٹر فلو کا ہے لنک کا ہے اور ہاں بس یہی دو ہی ہے ابھی اویلیبل اچھا لنک کا چاہیے تو آپ کو کتنا چاہیے کوانٹٹی آپ بتا سکتے ہیں اچھا پانچ چھے پیکٹ اور آپ کو کلر بھی چاہیے تھا اچھا ڈومس کا کلر کو ڈومس والے کلر جو ہیں ہمارے پاس ابھی بڑے والے پیکٹ ہیں پینتالیس روپیے کے تو آپ کو کتے چاہیے پیکٹ پچاس پیکٹ اچھا اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ چاہیے گلیٹر پین اچھا وہ کون سے کلر کا چاہیے اچھا پیکٹ چاہیے آپ کو اس کی کوانٹٹی بتا سکتے ہیں آپ اچھا بیس بیس پیکٹ تو آپ کو یہ کب تک چاہیے میم اچھا اے فور سیٹ اے فور سیٹ آپ کو پلین چاہیے یا لائن والے پلین تو اے فور سیٹ کتنے کتنے پیکٹ دے دیتے ففٹی پیکٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کب تک چاہیے آپ دو دن کے اندر چاہیے اچھا تو آپ دوپہر میں اویلیبل ہیں گھر پہ آپ کے ایڈریس پے جی جو آپ نے واٹسپ ایڈریس کیا ہے آپ کو اسی ایڈریس پر جائیے اچھا ٹھیک ہے تو میں آپ کا یہ آرڈر لکھ لیتا ہوں تو آپ کو اے فور شیٹ چاہیے ایک گلیٹر پین کلر اور بلیک بال پین چاہیے آپ کو لنک کے اچھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ چاہیے اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ کا آرڈر لکھ لیا ہے دو دن کے بعد آپ کو آپ کے ایڈریس پر دوپہر کے ٹائم میں آپ کو آپ کا آرڈر ریسیو ہو جائے گا جی ٹریکنک نمبر میں نے آکے نمبر پہ سینڈ کر دیا ہے